आं फ्लिपकार्ट आव फावथेन अरदार खालामदोंमोन आरो खालामखांनायनि उनाव सफैनायनि उनाव खेवना नायनायाव आं नुनो मोनदोंदि माखासे फावथेना खालि राननाय आरो माखासे फावथेननि खर'नि बल आ गनाय आंहा राङा लस जाबाय